हलो गीता बोनोटोल हा मां नरेश थो ॻाल्हायां एक्चुली तव्हां चांहि मोकिलिजो टे चांयू मोकिलिजो हुन में ॿिनि में खंडु न विझिजो हा ॿिनि ॼणण खे हिते डायबिटीस आहे त ॿिनि में खंडु न विझिजो ऐं हिन तंहिं खां पोइ शाम जो लेट तव्हां नवे बजे साढे नवे वजे रोटी मोकिलिजो थोरी स्पाइसी घटि मोकिलिजो हुन में मिर्च घटि विझिजो ऐं रोटी खां पोइ जेको तव्हां तव्हांखे जेको चयो न फलुदो ठाहिण लाइ फलुदो ठाहिण लाइ जेको चयो न तव्हांखे हा फलुदो ठाहिण लाइ चयो तव्हांखे हुन में आइस्क्रीम घटि ऐं फलुदो ऐं रबड़ी थोरी वधीक विझिजो हा रबड़ी थोरी वधीक विझिजो हा ऐं तंहिं खां पोइ तव्हां ॿ ॿ गिलास बादाम मिल्क जा बि मोकिलिजो हा हा बादाम मिल्क जा भले मोकिलिजो भले जेके तव्हां टेस्ट ठाहींदा आहियो उहो ई मोकिलिजो हा बाक़ी त ठीकु आहे हा हा हाणे राति जे मेन्यू में छा ठाहियो अथव हा तव्हांखे हिकिड़ी पनीर जी सब्ज़ी भाॼी चईवी आहे पनीर बटर मसाला हा पनीर जी भाॼी तव्हांखे चईवी हिकिड़ी ऐं ॿियो तव्हांखे असां चयोसीं मिक्स भाॼी हा मिक्स मिक्स भाॼी हा हा त मिक्स भाॼी तंहिं खां पोइ हुन सां गॾु त असांखे ऐं फुल्का ॾिजो हा फुल्का ॾिजो हुन सां गॾु ऐं बसरु सलाड ऐं पापड़ मोकिलिजो हा पापड़ मोकिलिजो ॿियो ऐं चांवरु जीरा राइस मोकिलिजो दालि त मोकिलींदव ई तव्हां उहे बि दालि फ्राई तव्हांखे चयल ई आहे हा ॿ भाॼियूं दालि फ्राई ऐं जीरा राइस मोकिलिजो ठीकु आहे ऐं जेको तव्हांखे चयोमांव यादि रखिजो खंडु जो हा हा खंडु घटि